سوشل میڈیا آج ایک بہت ہی عام چیز اور بہت ہی مشہور چیز بن چکی ہے ہر شخص سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے ہر شخص اپنی تصاویر شیئر کرتا ہے ہر شخص سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹیں کرتا ہے میں بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ میں اپنی تصاویر شیئر کرتا ہوں سب سے زیادہ سوشل میڈیا جو میں استعمال کرتا ہوں وہ ہے انسٹاگرام اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے واٹسپ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے فیسبک تمام سوشل میڈیاز پر میں اپنی پوشٹ کرتا ہوں اسٹوریز لگاتا ہوں اور فوٹو یا تصاویر شیئر کرتا ہوں تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور میرے بارے میں جان سکیں مجھے پہچان سکیں میری ایک پہچان ہو